आंथ' मावबोनो मोननाया जेनोबा माइ गायनाय फुनाया जेनोबा जोङो आङो माबा बैसाग जेठआव खोथिया फोयो एवनानै इनिफ्राय आसार आसार सावनाव गायो इनिफ्राय काति आगनाव हाहैयो आरो माइफोरखौ मारा होबाय ओमफ्राय बाख्रिफ्राव थिसनबाय थिसननानै बिनिफ्राय आरो जानो आनथा दोननानै माखासेखौ बाख्रियाव दोनबाय बिनिफ्राय हाय माग फागुनाव लासै बाख्रियाव दांफिननाय जायो आरो बिनिफ्रायथ' बे माहोनो मेसें जालायबायनालाय मेसेंनि आर आबाद मावनोसैलाय गोदो माइ फोला बायोमोन गोदोनि दिनाव आसु माइ गोरानै फोयोमोन ओमफ्राय फाथो फोयोमोन बिनिफ्राय आरो बेफोरखौ मावखांनानै आरो ओमफ्राय आरो मा जालायखो मेसेङा थांलायबाय आरो दैज्लां फैलायबाय बिदिनो आरो गायनाय फुनायानो सै आरो मेसेंना मेसेंनि आबाद बेबायदि मावनानै जों जाबोदों जाबोनाया जादों आरो दैखौहाय जों दंग'आव दंग'आव दंग'निफ्राय सोयो ओमफ्राय हालएवो आलि दानो खोयो ओमफ्राय खोथियाखौ फोग्रोयो बिनिफ्रायसो उनावहाय मास मोनसेसोनि उनाव जों गायो आरो माइखौ बिनिफ्राय गायबायनालाय बे जा माइखौ दै सोनानैब्लाबो हासार मुलि होनानैब्लाबो जाहोनोसै बिनिफ्राय दा जों राब्लाथाय मोनब्लाथाय हालायबाय ओमफ्राय मारा होलायबाय बिदिनो आरो बाख्रिफ्राव सोबाय दोनबाय जोंनिया दैया दा बर्थमान दा गोदो जोंहा साबखाथिमोन साबखाथि दैसा दाथ' दा जानजि जोंनि दिनावहाय दा माबानि सरखारनि दंग' फैबाय माबानि भैराबखन्द'निफ्राय फैयो दैया माबानिफ्राय स्लुइस गेटनिफ्राय दा जों बेफोर सोनानै खेथि मावो आरो दैखौ दैयाथ' दा दङ दैया मेसेंनि माइ गायदोंनालाय दा दैया मेरला दङ दा दा बर्थमान दैनि सिनथा गैथ'आ आरो गोदो बिदिनोसै गोदो गोदोथ' माबासोमोन दैसा दै दै दैमाफोरखौ थेनानैसो जों बान्दो थेनानैसो दैखौसो सोयोमोन दुब्लियाव दाथ' दाना सरखारानो आखाइयाव लाजोब्बाय दा बे सरखारनि होनाय दैखौनो जों मावो आरो दा दा जोंनो दा बिना फैसाथ' नंला जोङो दैखौहाय खाजिना हरनांगौ जायो दा दैयालाय सुबिदा मोनो आरो जों दैया जोंनि थाखाय बहुद सुबिदा जादों बहुद मोजां मोनदों जोङो दा दुब्लि फोथारावथ' दा मेसेंनिबो गायो जों मेसेङावबो गायो आर दैज्लाङावबो गायो मसन मोननै मोननै मावनानै जायो जों दा गायनाया दा माइ गायनाया जोंना मेसेंनि माइ गायनाया माबा दान माबा बर' बर' माइ ना मानो ओमफाय गोदोनियाथ' दा गोदोनि माइयाथ' गैला दा बे गोदान गोदान माबा सरखारा हरदों माइ माइलि मेसेङा मेसेंनि बेलेग दैज्लांनि दैज्लां बेलेग दैज्लांनि दैज्लां बेलेग दा बेखौनो जों बायनानै ओमफाय जों मावनानै जायो आरो दा खेथि खालामनानै बे गोदान गोदान खेथिखौनो